मुंहिंजी सभिनि खां आरामदायक छुट्टी त मां सम्झंदमि मुंहिंजे हिसाब सां गर्मियुनि जी ई छुट्टी हुई छा आहे कि अञा बि आहे बि ऐं मतिलबु थींदी बि अॻिते असांजा ॿार छा आहे स्कूल में पढ़ंदा आहिनि त इन करे असांखे विच विच में अगरि ॿारनि खे छुट्टियूं मिलंदियूं बि न त जीअं लॻंदो आहे कि उन विच में ॿारनि खे होमवर्क स्कूल मां मिलियो आहे त असां उहो छुट्टियुनि में उहो पूरो करायूं ऐं गर्मियुनि जी छुट्टियूं ॿारनि खे जेकियूं मिलंदियूं आहिनि त उन में लॻंदो आहे कि असां पंहिंजे पेके वञू या केॾांहुं ॿाहिरि घुमणु वञू अगरि पेके वञू था त असां पंहिंजे घर वारनि सां पीअर मावरनि सां भावरनि सां भेनरुनि सां सभिनीनि सां भाॼायुनि सां मिलंदासीं त असांखे उहो आनंदु उहो मज़ो मिलंदो आहे ऐं छाहे जहिड़ियुनि सां बि असां मिलंदा आहियूं त असांखे उहो बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कि असांजे अॻिले भाई समय जूं बचपन जूं असांजूं यादियूं असांजूं ताज़ा थी वियूं त असांखे उहो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उहो ॾाढो आनंदु मिलंदो आहे असांखे इन करे असां खे सभिनीनि खां सुठी छुट्टियूं त असांखे इहो ई लॻंदो आहे कि गर्मियुनि जूं ही छुट्टियूं असांजे लाइ ॾाढियूं सुठियूं आहिनि उन में छा आहे ॿारनि खे बि मस्तु बढ़िया सां आराम मिलंदो आहे त ॿार बि मस्तु उन्हनि खे लॻंदो अथनि कि असां नानीअ जे घर वियासीं असां हेॾे घुमणु वियासीं असांखे मम्मी जन वठी हलियूं भाई नानाणे वठी हलियूं असां मामानि सां मिलयासीं मासियुनि सां मिलयासीं जीअं छुट्टियूं थींदियूं त असांजूं भेनरियुनि ईअं कॾहिं मिलंदियूं न आहिनि हिक ॿिए सां त ईअं लॻंदो कि असां पंहिंजे वियासीं पीअर माउरनि जे घर त असां उते हिक ॿिए सां भेनरुनि सां बि मिलंदासीं गॾ में ऐं सभिनीनि भेनरुनि जा ॿार बि जीअं गॾु मिलंदा त ओतिरो मज़ो कंदा नानाणनि में वञी करे नानियुनि जो घर बि वञी सिर ते खणंदा ओतिरो ॿारनि खे बि मज़ो ईंदो पोइ नानियूं बि ईअं चवंदियूं आहिनि असांखे डोइटा डोइटियुनि जो बि मस्तु बढ़िया आनंदु मिलियो उन्हनि खे बि मज़ो ईंदो आहे नानियूं बि नानाणा बि सभु सिकंदा आहिनि कि असांजा ॿार डोइटा डोइटियूं आया आहिनि त असां उन्हनि खे छा छा सुठो सुठो करे खारायऊं असांजी छोकिरियूं भला साल में थियूं अचनि भला असां उन्हनि खे हाणे छा ठाहे ॾियूं ईअं मावरियूं सभिनीनि जी सोचंदियूं आहिनि न कि असांजूं धीअर बि विचारियूं न्याणियूं अचनि थियूं साल में त असां उन्हनि खे छा शयूं ॾियूं ठाहे करे ईअं बि सभु मावरनि जी हिकु सोच हूंदी अथनि कि असांजी न्याणी आहियूं घुमण जे लाइ विचारियूं चारि ॾींहं घुमी करे वरी पंहिंजे घर हली वियूं ऐं इन में मावरनि खे बि असांजे सुठो लॻो असांखे बि सुठो लॻो असांजूं बि यादियूं असांजूं बि सभु मतिलबु गॾ में ईअं सभु सुठियूं मिलजी थी वियूं